میں مختلف زبانوں یا مختلف سُر میں گانے کو اس طرح سنبھالتی ہوں کہ بہت زیادہ محنت کرتی ہوں اس چیز کے لیے اور بہت زیادہ اس چیز کے لیے پریکٹس کرتی ہوں کیوں کہ ایک بار میں وہ کبھی نہیں نکلتا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہائی پچ سے ترنت نارمل پچ میں آنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ترنت ہائی پچ میں جا کے پھر لو پچ میں آنا پڑتا ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف پریکٹس کرنے سے ہی ہمیں پرفیکشن ملتا ہے اس چیز میں اور اس میں گلا کا کیا ہوتا ہے کہ گلا میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں الگ الگ ٹائپ کی آواز نکالنے پڑتے ہیں ہمیں اکسرسائز کرنا پڑتا ہے تھروٹ کا بھی کہتے ہے جس میں ہم الگ الگ ٹائپ کے آواز ایک ساتھ نکالتے ہیں اور ہم پہلے پندرہ سے بیس منٹ پہلے اکسرسائز کرتے ہیں تھروٹ کے پھر اس کے بعد ہی ہم گانا گانا اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں زور زور سے اور ہم سُر سے بھی ملاتے ہیں اور جو پھر باقی چھے مین انسرومنٹ پہ بجتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اپنی آواز کو میچ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں